जेनेबा क'क्राझारनि जेनेबा मावग्रा मानसिफोरा जेरोखोम जेनेबा खायसे खायसे जेनेबा साख्रि गोनांफ्रा साख्रि मावबाय जेनेबा आंथ' जेनेबा न'खरनि जेनेबा ओरैनो जेनेबा खामानि मावग्रा ओरैनो न'नि आबाद मावनानै जायो जेनेबा आं जेनेबा बेखौनो जेनेबा जोंहा गायनानै फुनानै जेनेबा जिउ खुंनानै जायो आरो जेनेबा खायसे खायसे मानसिफोरा गोबां बायदिसिना मावनानै जायो बेफोरखौ आं मिथिजोबा आरो जेनेबा आं जोंहा आबादारि गायनानै फुनानै जायो जोंहाथ' जेनेबा क'क्राझारनि बहाबा बहाबा बिदिनो आरो जेनेबा गायनानै फुनानै न'खर सालायो आरो जेनेबा गोबां मानसिफोरा बायदिसिना मावनानै जायो आं बेफोरखौ मिथिजोबा आरो

जेनेबा खायसेया साख्रि मावनानै जाबाय खायसेया जेनेबा हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो आरो जेनेबा बेफोरखौ आं मिथिला आरो गोबां मावनानै जायो जेनेबा गोबां जिउ खुंनानै जिउ खुंनो थाखाय जेनेबा गोबां बायदिसिना बिजनेस मावनानै जायो आरो मिथिजोबला